اس بات کا پروڈکشن کر پانا خاصا محال ہے کہ آنے والے برسوں میں کون سی ٹیکنالوجیز کا دبدبہ رہنے والا ہے اور اس وقت ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں بہت ساری ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جو جو اس وقت اچھا خاصا پرفارم کر رہی ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو اچنبھت کیے ہوئے ہیں جیسے کہ مثلاً سب سے زیادہ فکر مند لوگ ہیں اس بات کو لے کر ہیں کہ آرٹیفیشئل انٹلیجنس کو لے کر کے لوگوں کو خاصا وہم اور ڈرے ڈر میں ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں بہر کیف اس طرح کی بہت ساری ٹیکنالوجیز مثلاً مثلاً جو جو پاور کمپوٹنگ ہے اور پروڈکٹ رویوز ہیں اور پروڈکٹ رویوز کے لیے بہت ساری ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں لینگویج کے لیے بہت ساری ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اور اور اس اس طرح کی بہت ساری ٹیکناجی ابھی انڈسٹریز میں انڈسٹری میں آ رہی ہیں اور اس بات کا پروڈکشن کر پانا خاصا محال ہے کون سی کس ٹیکنالوجی کا دبدبہ رہنے والا ہے